औ खबराथ' मोजाङानो

ओमफ्राय आबादफ्रा माबायदि माबायदि जादों देग्लायलाय आथसा सा सा ओमफ्राय फाथोफ्रा माबायदि जाखो दा सुबाय नामा ए बिसिबां मोनो मनआव ए आंहा गैया दाबो खामलाखौनो मोनाखै सुनो आरो एसे लेट लेटबो जादों ना माबाया दाननाया माइफ्राबो दैआनो बारा मोजां मोनाखै अखाया मा होनो अखाया एसे खम जाबाय ना जाम्फैनि दैआ मोनोमोन ओमफ्राय है मानसिफोरा एसे मा होनो सोरबा सोरबा मा मा खखा माबा माबि सानानै दैआनो फैद'आ फैद'आ जादों आरो दा बिदिनो अबेबा दै मोनैआव एकदम हाग्रा जाबाय अबावबा माबा जाबाय आरो रनजितआथ दामआ मोजांआनो थांगोन रनजित गायदोंमोन ना नोंहा रनजितआनो मोजां ओइ जोसाफ्राबो गेलेमजोबथारो ओंखायनो बारा होआसां न'आव जानो आनथाल' गायनाय जाबाय हाब होनबाथ' मोजांआनो ना नोंसिनिथिं नोंसिना ओरै हासार दङ ना मोजां हाजोनि हा हामा माथा औ आथसा सा सा दे दे दे औ दे जागोन दे